हिन्दी मैंने बचपन में विध्यालय में सीखी है वहाँ के जो अध्यापक थे बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ाते थे जिस कारण से मुझे हिन्दी बोलना आ गया और मैं अच्छे से बोल भी लेती हूँ मेरे आस पास के लोग मुझ से यही कहते हैं कि आप बहुत अच्छे से हिन्दी बोलती हैं कुछ समय तो मुझे बच्चों कुछ कुछ समय पहले तो मैंने छोटे बच्चों को भी हिन्दी पढ़ाई थी जब मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पर मणिपुरी जो बच्चे थे वो हिन्दी सीखने मुझसे आते थे और मेरे को हिन्दी भाषा बहुत अच्छी लगती है और सभी से मैं ज़्यादातर हिन्दी में ही बात करती हूँ और मुझे हिन्दी ही समझ में आती है